खाना बनाबैमे वैसे तऽ अच्छा लागै छै घरमे तऽ मम्मी मम्मी सब ही बनाबै छै खाना आओर हमहुँ कभी कभी बनाय लै छियै मतलब सीखै खातिर बनाबैके चावल बनाबै छियै आरो सब्जी कुछ भी जैसे दै छै मतलब सब्जी सब्जीमे तेल नमक हल्दी मसाला सब किछु मतलब लगायके बनाबै छियै दाल बनाबै छियै चोखा बनाबै छियै आरो मतलब अच्छा लागै छै रसोईमे काम करैमे कभी कभी वैसे तऽ मतलब हमरे बहन बनाबै छै आरो मम्मी हमे ओतना नहि बनाबै छियै बट कभी कभी बना लै छियै हमहुँ अच्छे लागै छै बनाबैमे आओर आओर वहाँ मतलब पापा पापा कभी कभी चिकन बनाबै छै पापाके बहुत अच्छासँ आबै छै चिकेन मम्मीके ओतना पसन्द नहि आबै छै पर पापाके बहुत पसन्द छै पापाके ओ मतलब पापा जे चिकन बनाबै छै बहुत अच्छा लागै छै चिकेन ओ चिकन खाबैमे आओर हमरो ओते नहि आबै छै बट कभी कभी सीखै के खातिर हमहुँ बना लै छियै कभी कभी हमरो बहनके तऽ पूरा आबै छै मम्मीके भी आबै छै मम्मी आर सबकेँ आबै छै बट हमरो कभी मतलब थोड़ा थोड़ा आबै छै पर पापा पापा बनाबै छै